पंजें देशें नांऽ तुसें अ'ऊं सनान्नी ते इक पाकिस्तान होई गेआ ते चाइना ते जेह्के हून बड़े लड़ै दे न अपने बिच्चैं रूस ते जुकरेन ते इक अफगानिस्तान श्रीलैंका ते बंगलादेश नेपाल बड़े देश न साढ़े